جی ہاں میں اپنے بچوں کو بینکنگ سیکٹر کے کریئر کو ترجیح دوں گی اور میں چاہوں گی کہ وہ بینک مینیجر کی بہت اچھی پوسٹ پر پہنچیں یہ میری دلی خواہش ہے